सुपर्स्टिशन्स न्ही म्हटल्यार एक ट्रॅडिशन आमी देवाचो उपास करतात तेन्ना आमी कांदो लसूण बी कांय खायना सो आमी सासवांची फोडणी करबील घालून जेवण करतात कोसलोय रोस आसूं नाजाल्यार भाजी आसूं आमी कांदो घालनासनना सासवांची फोडणी मारता कडक उपास आसलो जाल्यार चपाती भाजी खातात खिचडी खातात